आं पुजा केश चलता गो तुगेलें न्यू स्कुलांतू बोरें आहा ओय थँक्यू आनी केश आहा सगळे पॉलिसीज बी केशे आहाय बोरें आहाय मुगो कितकोन चलता सिस्टम

आं आमगेलें बरें वोयता आमगे दोन हितून डिवायड केलो आहाय गो एकडेमिक्स आनी लायफ स्केल्स सो एकेडमिक्सा हितू पयलीं भुरगीं पळयताय आमगे ते चड व्हडलें न्हू स्कुलू सो तेंणी कितें केलां आतां एकू स्टेंडडाचें कोळ्ळें थोडे टेंथ स्टेंडर्ड आहा सो फॉर एग्जाम्पल सो तें स्टँडर्डाचें सोगलें डिविजनांतू भुरग्यांक एक क्लास अशी केल्या आनी थिंगां बोसोयताय पयलू ती जनरल क्लासी वोयताय मगो रेगुलर क्लासी सो ती क्लास अटँड केल्या उपरांत मागीर ती हिंगां येताय होय हितू रिसोर्स रुमा येताय एकाडेमीक रिसोर्स रुमां आनी मागीर तें गेलें म्हणटोरी तांकां स्पेशल एशें कोन्न मोडिफायड टॅक्स्ट दिलो आसता आनी मागीर हें दिताय लायक क्वेशन एर दिताय क्वेशन पेपर एशे दिताय आनी तें सोगलें तांकां एक्सप्लेन कोत्ताय फस्ट मागीर क्वेश्चन पेपर दिताय आनी मागीर क्वेशन पेपर दिले उपरांत तेंका ते आन्सर मॉडिफाय टॅक्स्टाचेर चोयन बरोवपाचें आनी मागीर तेशें कोन्न लायफ स्किलांतूय सेम लायफ स्किलांतलीं भुरगीं हिंगा वोयताय रेगुलर क्लास अटेंड कोत्ताय आनी मागीर ते अटेंड केल्या उपरांत तांकां कित आसता अमको टायम आसता थिंगां टू आवर्स थिंगां बोसपाचें रेगुलर क्लासीन बोसपाचें आनी ते टू आर्स जाले उपरांत मागीर ती हिंगां येताय लायफ स्किल्स क्लासी येताय आनी मागीर ते रिसर्च रुमा येताय मागी थिंगा तांकां टेन ओ क्लॉक टू टेन थटी असो ब्रेक आसता आनी मागीर तो ब्रेक जाल उपरांत मागीर तांकां एक्टिविटीज कोत्ताय डिफरंट एक्टिविटीज तांकां शेड्यूल केलो आसता आनी एशें को डिफरंट एक्टिविटीज जाल म्हणटरी तेंका हें कोत्ताय लायक फस्ट आतां एकेडमिक्स घेताय तेंका फस्ट तील टुवेल्व ओ क्लॉक मागी एक्टिविटीज जाल म्हणटरी तांकां हें घेताय सॉरी एकाडेमिक्स जाल म्हणटोरी बेसीक एशे को फंक्शनल एकाडेमिक्स जाल म्हणटोरी तांकां हे घेताय एक्टिविटीज घेताय टील वन ओ क्लॉक आनी मागीर ती वोयताय लायफ स्किलांतली वयताय आनी मागीर एका एकेडमीक्स आमगे तूं टायम आसोता न्हू बोत द टायम्स लायक फस्ट मॉर्नींग हाफूय आसता सेकेंड हाफूय आसता सो मॉर्नींग हाफ आमगेलो मॉर्नींग हाफ आमगेलो हें आसता एट एट नायन टेन्थ आनी इवनींग हाफ आमगेलो फिफ सिक्स सॅवँत आसता आनी अेशकोन्न आमगे डिफरंट पॉलिसीज आनी हे जाताय कंप्लीट

ओय आं आं आं आं ओके बरें आहा तोर हय हय हय सेम हय हय ओके चल